मूंखें हिकु ॾाढी वणंदड़ कविता आहे जेकी आहे पैसो लदो पट ता पैसो ॾिनो गाहु गाहु ॾिनो गांइ खे गांइ ॾिनो खीरु खीर ॾिनो अम्मा खें अम्मा ॾिनो लोलो लोलो ॾिनो कांउ खे कांउ ॾिनो खम्ब खम्ब ॾिनो राजा खे राजा ॾिनो घोड़ो चड़ी घुम चड़ी घुम चड़ी घुम हीअ कविता मां कंहिं खे लिखी करे कॾहिं ॾिनी त ना आहे पर मां पंहिंजी भाणेजीअ खे हीअ ॿुधाई त हू ख़ुशि थी वेई हूअ ख़ुशि थी वेई त हुन खे ॾिसी मां बि ख़ुशि थी वियुमि